हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ होर सनाओ अच्छा अच्छा मंदर बनाना दौ ट्रक रेतै दे मंगाई लैओ इक्क ट्रक रेतै दा मंगाई लैओ दौ ट्रक बजरी दे मंगाई लैयो बस होर सीमेंट होई जाह्ग ते इंया सीमेंटें दियां गुत्थियां मंगाई लैयो बस मंदर जिन्ना जल्दी समान होग उन्ना जल्दी बनना मंदर आं हा कोई निं कोई निं ठीक ऐ ओके